म्हाका आजून पर्यंत करूंक अशी दिसता ती पाककृती म्हणजे बिरयानी तर बिरयानी ही कठीण लागता म्हाका कित्याक काय म्हटल्यार भितर खूब अशे इनग्रिडियंट खाद्य जे पदार्थ जे आसा ते वापरचे पडटा ते सारके त्याच प्रमाणान तितलेच अशे घालचे आसता म्हणून ती म्हाका कठीण लागता तर पयलीं तें रायस शिजोवन घेवचें पडटा मागीर ती भाजी जावं कांदो तळसून घालतात तें सगळें टायम टू टायम घालचें पडटा म्हणटकच ती म्हाका कठीण लागता तशेंच दुसरें म्हणजे आमचो कॅक कॅक बॅक करता तो कॅकाक सारके त्याच त्याच प्रमाणान सगळे इनग्रिडियंट घालचे पडटात आतां मैदो म्हण उदक घी परत ते कॅकाक सगळे जे इनग्रिडियंट लागता तितले ते त्या त्या प्रमाणान घालचे पडटा ताका खूब पेश्यंस जाय पडटा आनी खबर आसचें पडटा समज वयर सकयल कितें खंयचे इनग्रिडियंट जालें जाल्यार तो पाड जावंक शकता तसोच तिसरो म्हणजे पिज्जा पिज्जा हो सगळ्यांक खावपाक आवडटा सो पूण करपाक तो मातसो कठीण कसो ताची बेज पयलीं तयार करची पडटा बेज ती सॉफ्ट मातशी जावची पडटा सो तो जावपाक मातशें कठीण लागता तशेंच ताका जे इनग्रिडियंट वापरता ते सगळे एवेलेबल आसचे पडटा म्हणून हे तिनूय डिशीज बिरयानी कॅक आनी पिज्जा हे म्हाका कठीण कशे लागता